मैंने एक फिलिप्स की इस्तरी खरीदी थी जो बहुत ही बेकार है तथा इसको बहुत बहुत ही ज़्यादा जल्दी गरम हो जाती है तथा बहुत ही अधिक बिजली खाती है तथा इससे कपड़े भी बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं तथा इससे दिया हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए फिर भी इससे बहुत तीन चार बार तो ठीक कराना पड़ गया यह बहुत ही बेकार प्रोडक्ट है